हँ हमे जे छै ने से बिहार घुमै लए आएल छियै रस्ता हमरा नहि छै मालूम केना छै गाम घर पता यऽ हूँ अच्छा हूँ अच्छा हूँ अच्छा हँ ब्यवस्था छै ने बढ़िआँ मन्दिर आरो छै ने बढ़िआँ

अच्छा हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा आबै जाइ छै हँ अच्छा

अच्छा हँ हँ हँ बऽ हँ बोलोबम जाइ बला आब छबे करलै आब अच्छा हँ हँ अच्छा हँ ठीक हँ

कहलियै देखियै केना ब्यवस्था छै बढ़िआँ छै कि नहि छै कनिटा चोर चिल्लर गाम छै लुच्चा छै तऽ ओहए खातिर अच्छा अच्छा ठीके छै तऽ हम हे आबि रहल छियै